جی ہاں کائنات کے دیگر سیاروں پر بھی زندگی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد رکھا ہر چیز بنانے کی کوئی نہ کوئی وجہ بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا جیسا انسان بنایا ویسے جن بنایا فرشتے بنایا تو اُس کی مخلوق نے ہی بہتر جانتا لہٰذا کئی ایسے سیارے ہوں گے جس میں زندگی ہوں گی ایک واقعہ ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ اللہ ساری کائنات مِل کے تجھ سے بغاوت کر دیا اور تو کیا کریں گا جب تیرے پہ حملہ ہوں گا بغاوت کریں گے اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ ایک چروا گاہ ہے ایک جگہ ایک مقام ہے جہاں پر ایک چروا گاہ ہے جس میں جانور چارہ چر رہیں اُس میں کا ایک جانور چھوڑ دوں گا تو ساری دُنیا کے جو لوگ ہیں اُس کا ایک لقمہ بھی نہیں ہوتے بول کے تو یہ چروا گاہ کہاں ہے ایسے ہی سیاروں پہ ہو سکتے اُس کے ایک سے بڑھ کے ایک سیارے تو مجھے تو لگتا ہے کہ دوسرے سیاروں پر بھی زندگی ہے